महाराष्ट्रा शहर जे बारे में ईअं जाम ॻाल्हियूं आहिनि जेकी माण्हुनि खे न ख़बरु आहिनि जीअं की भारत जो सभिनि खां वॾो हवाई अॾो महाराष्ट्रा में आहे महाराष्ट्रा वॾी शहरनि जे लिस्ट में ईंदियूं आहिनि ऐं ॿियो लोवानी तमाशा मोनी इहे जेके बि फॉक डांस मशहूरु फॉक डांसर आहिनि इहे सभु महाराष्ट्रा जा आहिनि ऐं जेकी पहिरीं ट्रेन जेकी भारत देश में हलाई वई हुई उहो महाराष्ट्रा में हलाई वई हुई सोरहीं अप्रेल अरिड़हं सौ टेवंजाहु ते ऐं महाराष्ट्रा शहर जेको हुओ शुरूआति में मोर्या एंपायर जे हेठां हुओ उहे हलाईंदा हुआ महाराष्ट्रा शहर खे ऐं सॼे भारत ई सभिनि खां वॾी डेम असांजे महाराष्ट्रा में आई पर उन्हनि मां जाम डेमियूं हाणे सुकियलु पियूं आहिनि